مجھے سب سے بڑھیا محرم کی لاٹھی پسند ہے ہم کھیلتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں اور مجھے کھلانے میں اچھا بھی لگتا ہے اور ہمیں میچ بھی کھیلنا پسند ہے ہم پہلے میچ کھیلتے تھے اب مجھے بچوں کو کھلانے میں بہت ہی بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی اچھا میچ لگتا ہے ہمیں کھیلنے میں بھی اور کھلانے میں بھی اگر پورا دن بچہ کھیلتا رہے میں پورے دن بچے کو میچ کھلاتا ہی رہتا ہوں میں اس چیز سے چاہے روٹی پانی ملے نہ ملے باقی بچوں کو کھللنے میں اور کھلانے میں مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہم جب اپنے کھیلتے ہیں تو اور ہی اچھا لگتا ہے مجھے لاٹھی اور کرکٹ کھیلنے میں مجھے بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور میں اس چاہتا ہوں کھیلتا ہی رہوں